साढ़े मतलव कि साढ़े इत्थें रवाज़ ऐ साढ़ै टोकरियां बनांदे छाबड़ियां बनांदे पत्तलां ते डूने लांदे लांदे पत्तलियां बनांदे ते फ्ही ओह् बज़ारें च बेचदे छाबड़ियां कियां बनदियां मतलव जेह्ड़े बैह्ड़ियें बूह्टे होंदे बंज्ज बंज्ज लेआंदे लोग मतलव कि मेरी जेह्ड़ी दादी होर हे ओह् केह् करदे हे बंज्झ लेआंदे हे बंज्झ लेआनियै फ्ही उनेंगी मतलव पतला पतला करियै छिल्लना पैह्लैं जेह्ड़ा उंदा उप्परला सिक्कड़ होंदे ओह् छिल्लियै फ्ही उनेंगी चीरना उनेंगी चीरियै ते फ्ही चीरियै ते फ्ही ओ केह् करना उंदी कढ़ाई क'ड्ढना बुनना शुरु करनियां छाबड़ियां छाबड़ियां बनाइयै टोकरियां बनाइयै ते ओह् केह् करदे हे एह् बनाया जंदा जेह्ड़े अज्जे कल्ले दे मतलव कि बच्चे न ओह् बनाना केह् के उनेंगी हून बनाने नी औंदे ते अस में केह् करनी होन्नी में अपनी दादी कोला एह् मतलव कि छाबड़ियां बनाने सिक्खी दियां कन्नै टोकरियां बनाने सिक्खी दियां ते ओह् बनाइयै ते फ्ही अस केह् करने होन्ने बेचने होन्ने उनेंई रंग करने होन्ने उनें रंग करियै ते ओह् ओह्दे कन्नै होर जादा केह् शैल लब्भी जंदी ऐं इयां टोकरियां मतलव बनी दियां थोह्ड़ियां इयां लोग आखदे कि केह् खरीदना इं'दा टोकरियें दा अवा फ्ही उनेंई कल्लर शल्लर शैल रंग करियै लाल सैल्ला रंग करियै ते उनें शैल लशकाइयै ते फ्ही केह् नांऽ लैंदे अस केह् करने होन्ने फ्ही जिसलै लोग दिखदे ते ओह् बड़ा पसिंद करदे भला एह् इन्ने शैल ओह् बनाए दे मतलव कि ते सांबे केह् शीटें दा शैह्र बी आक्खेआ जंदा इत्थें केह् शीटां बनदियां हां पैह्लैं पैह्लैं लोग सनांदे होंदे हे दादी होर सनांदे होंदे हे कि भला सांबे गी शीटें दा शैह्र आक्खेआ जंदा हा एह् शीटें आस्तै केह् हा मश्हूर शैह्र शैह्रें बिच्च औंदा हा लोग दूरा दूरा चलियै इत्थें शीटां खरीदने ई औंदे हे ते जियां साढ़े जम्मू कश्मीर च मतलव कि पशमीने दे शाल बड़े लोग बड़े पसिंद करदे मतलव लोग दूरा दूरा जेह्ड़े इत्थें घूमने सैर करनेई औंदे ओह् इनें मतलव कि जेह्ड़े शाल न उनेंई बड़ा पसिंद करदे ते फ्ही उनेंई शैल खरीदी खरीदियै दूर दूर धोड़ी लेई जंदे ते जेह्दे कारण अलें पता लग्गेआ कि भला साढ़े शैह्र च बी इन्ना किश बनाया जंदा ऐ इन्ना किश बनाया जंदा मतलव कि के हूं होर बड़े सारे ओह् बनांदे जेह्ड़े उन्ना दे स्वैटर बनांदे उन्ना दे कोट्टियां बनांदे उन्ना दियां उन्ना दियां जराबां बनांदे उन्ना दे दस्ताने बनांदे मेरी दादी इन्ने शैल बनांदी कि सारे म्ह्ल्ले दियां आनियै केह् करदियां दादी आखदियां कि भला साढ़ै शा पैसे लेई लै ते असेंई बनाई दे अवा मेरी दादी गी हून थोह्ड़ा इयां लभदा घट्ट ऐ ते दादी नै मिगी चज्ज सखाए दे ते मैं अपने तै स्कूले जानै तै दो त्रै कोट्टियां बनाई दियां सवैट्टर बनाए दे उन्ना दे तो लोग इन्ना पसंद करदे अज्ज कल एह् रवाज नी रेह् दा ऐ कि लोग आखदे पैसे इन्ने ऐ कि दकाना परा खरीदने आं केह् करने बनाने अज्ज कल लोकें आस्तै लोकें कोल टैम नी ऐ ते लोग आखदे इन्ने पैसे न कुत्थें लाने न पैसे ते दकाना परा खरीदे दे खरे बनाइयै केह् लैना व साढ़ा इक्क रवाज ऐ पराना रवाज़ ऐ साढ़ा पराना परानी मतलव कि परानी चीज़ गै स्हेई बंदे दे कम्म औंदी उन्ना दा सवैट्टर इक बारी बनाए दा होऐ ते बीह् साल लंगी जंदे ओह्दै कन्नै मतलव चेत्ता भुल्ली जंदी दूई बारी कोट्टी लैनी बी है जां नेंई लैनी ते ओह्दी बज़ह कन्नै एह् होंदा कि उसदे कन्नै एह् होंदा भला जेह्ड़ी अपनी परानी संस्कृति ऐ उब्भी केह् होंदी बंदेई चेत्ता रौह्नी चाही दी परानियां चीजां कदें नी भुल्लनियां चाही दियां साढ़ा जेह्ड़े रवाज़ न जेह्ड़े रितियां जेह्ड़े अस पराने कोला सुनदे आए ओह् मतलव कि असेंई हमेशा जिंदा रक्खनियां चाही दियां उनेंई भुल्लना नी चाही दी कदें बी ते एह्दा इयै कि भला जिसलै अस छाबड़ियां बनाईयै मतलव कि ओह्दे बिच्च फुल्के पान्ने होन्ने प्ही टोकरियें बिच्च किश समान केंई बारी टोकरियां बथ्हेरे कम्म औंदियां गोहा सुट्टने दे कम्म औंदियां फ्ही ओह्दे च तुस भांमै सब्जी रक्खो सब्जी लैत्ती दी होऐ सब्जी रक्खी रक्खी लैओ फ्रूट रक्खी लैओ फल रक्खी लेओ प्ही जेह्ड़े ते उन्ना दियां ते कोट्टियां उन्ना दियां कोट्टियां बनाइयै सवैट्टर बनाइयै ते फ्ही उनें अस ओह् करने होन्ने लान्ने होन्ने उंदे पर रंग बरंगियां कढ़ाइयां कड्डियै इन्ने शैल लब्भदियां ओह् जेह्ड़ियां बजारा कोट्टियां थ्होंदियां उंदे कोला बी शैल बधियै होंदियां ओह् ते असैं अज्ज कल ते मतलव कि लोग रवाज़ भुल्ली गेदे फैशन दिक्खियै ते कुसेगी किश लाए दा दिक्खेआ ते लोग ओह् होंदे गी भला इनें एह् केह् नांऽ लैंदे इनें केह् इयां गै लाए दे इयां इनें पता नी ऐं अज कल नमीं नमीं जैक्टां चली दियां ते इनें हून उन्ना दियां कोट्टियां ला दियां अवा उन जेह्ड़ी ऐ एह् मतलव कि एह्दे कन्नै ओह्दे उनैं कोट्टियें च इन्ना मज़ा औंदा मतलव कि इक्क कोट्टी लाई दी होऐ ते भमैं बंदा पूरा स्याल कड्ढी ओड़ै ते भामैं जिन्नी मर्जी ठंड होऐ ते उन्ना दा को़ट्टी इक्क बी लाई दी बनाई दी होऐ ते ओह् तां बी इयां मतलव कि इन्नी मज़ा इन्नी गर्मी चाढ़दी ओह् ते होर होर साढ़े इत्थें पत्तसियां तलाऽ चा पत्तलियां लेआननियां पत्तलां उग्गी दियां होंदियां कमल दे फुल्ल लग्गे दे होंदे पत्तलां ओह् पत्तलां लेआनियैं उंदे डूनें बनाने डूनें च फ्ही किश जिसलै धाम धूंम होंदी ते फ्ही उंदे च मिट्ठे चौल पाइयै खंदे ते जां अम्बल होंदा जेह्ड़ा ओह् बिच्च पाईयै फ्ही पीदें फ्ही जेह्ड़े केह् नांऽ लैंदे पत्तलियें च जिसलै धाम होंदी फ्ही उंदे च चौल पाइयै खंदे ते रुट्टी उंदे च लोकें पाई दिंदे ते लोग आखदे थालियें च इन्ना मज़ा नी आंदा जिन्ना मज़ा पत्तलियें च आंदा ते अज्ज कल कोन पत्तलियां लादा लोग मतलव कि जेह्ड़े चले दे होंदे प्लासटिक दियां प्लेटां प्लेटां ते बगैरा बगूरा उंदे बिच्च पाइयै खंदे रुट्टियां ते जेह्ड़े साढ़े ग्रांईं लोग न पत्तलियें च खाना जादा पसिंद करदे न मतलव कि पत्तलियें कन्नै इन्नै प्यार ऐ इन्ना प्यार ऐ जिन्ना मतलव कि किसै चीजा कन्नै नी ऐ ते जेह्ड़ी अपने हत्थें दी चीज़ बनाई दी उंदे च मजा गै बड़ा औंदा ते फ्ही केह् नांऽ लैंदे होर होर बी बड़ा किश ऐ जेह्ड़ा अस मतलव कि साढ़े जेह्ड़े साढ़े रवाज़ ऐ मतलव इयां साढ़ै रवाज़ ऐ भला जम्मू कश्मीर च एह्दा रवाज़ ऐ कि भला शाल शाल मतलव कि इक्क कपड़ा लेइयै ओह्दे पर कढ़ाई कड्ढना मीं ओह्बी आई जंदी कड्ढने ई जियां ओह् ऐ सूई लैनी धाग्गा लैना ते ओह्दे कन्नै डज़ैन पांदे जाना नमें नमें डज़ैन पांदे जाना ते फ्ही ओह् करदे जाना मतलव कि निक्की निक्की कढ़ाई ओह्दे पर कढदे जाना शैल जेह्ड़ी मर्जी कढ़ाई कड्डी लैओ भामैं तुसें इक कपड़ा लेइयै शाल लेइयै खाल्ली शाल लेईयै ते ओह्दे पर तुस मतलव कि कढ़ाई कड्ढी जिस टैव दी जिस मर्जी चाल्ली तुस भामैं कढ़ाई कड्ढी लैओ ते ओह् ऐ केह् आखदे उसी भामें ओह्दे पर तुस मोर बनाई लैऔ भामें किश होर बनाई लैओ जराबां मतलव जराबें पर उन्ना दियें जराबें पर कढ़ाई कढ़दे शाल्लें पर टोपियां टोपियां बनान्ने होन्ने अस घरैं ते होर बी मतलव कि जेह्ड़ियां बड़ियां सारियां चीजां न जेह्ड़ियां अस बनान्ने होन्ने ते कपड़े दे बी बड़ा ओह् ऐ कपड़े अस आपूं मतलव कि घर सीऽ सूई लैन्ने होन्ने ते ओह् कपड़े लान्ने होन्ने जेह्दे च मतलव कि पज़ामा ते साढ़े डोगरें च केह् ओह् ऐ रवाज़ ऐ पजामा ते ओह् लाने दा रवाज ऐ केह् आखदे उसी पजामा ते कमीज़ लाने दा पज़ामा ते कुर्ता लाने दा रवाज़ ऐ ते अस ओह् मतलव कि आपूं बनाई लैन्ने पज़ामां आपूं बनाई लैन्ने कुर्ता बी बनाई लैन्ने होर बी जेह्ड़ियां बड़ियां सारियां साढ़ियां चीजां नै जेह्ड़ियां अस आपूं बनाई सकने असें एह् चीजां बनाने कन्नै बड़ा मज़ा औंदा एह्दे कन्नै अपने हत्थ खुल्ले दे रौंह्दे हत्थ खुल्ले दे रौंह्दे ते अपने जेह्ड़े रवाजे ई ऐ ओह् होर बड़ावा मिलदा रौंह्दा